जय झूलेलाल असां पिकनिक वञण जो प्रोग्राम कयो आहे चारि जोड़ियूं कपिल जोड़ियूं हुआसीं ऐं पंज ॿार हुआ इन लाइ असां सापुतारा लाइ वञण लाइ हिकु नंढी सी बस कराईसीं उन बस में असां अंताक्षरी खेॾी खेॾी सुठो टाइम पास कयोसीं उन खां पोइ असा उते ॾाढो मज़ो कयोसीं उन खां पोइ असां हुते फूल रेकेट फूल रेकेट फुटबॉल खोखो ऐं जाम जाम गेमियूं जाम रांधियूं कयोसीं उन खां पोइ असां कॾहिं न ईअं चारि फैमिलियूं गॾु विया आहियूं वेंदा आहियूं हिकु हिकु जोड़ी वेंदी आहे असां जूं चारि जोड़ियूं पहिरियों दफ़ो वियासीं उते उन खां पोइ हुते सापुतारा में घुमियासीं उन खां पोइ असां किचन जो थोरो सामान खणी वियासीं उते ई असां पंहिंजी रसोई पंहिंजे हथ सां ठाहे करे खाधी असां ॿाहिरियां कुझु बि न वरितोसीं हिन लाइ असांखे ॾाढो मज़ो अची वियो ॾाढो मज़ो अची वियो हिन लाइ असां ॿियों दफ़ो बि पिकनिक ते वञण लाइ सोचे रहिया आहियूं जीअं अॻु जीअं ॿिया बि ॿ टे ॼणा असांजी निणानूं आहिनि निणानुनि जा घोट आहिनि उन्हनि खे बि गॾु वठी वेंदासीं इन लाइ असां ईअं सोचो आहे इन लाइ असां अॼु ॾाढो मज़ो करे रहिया आहियूं पिकनिक ते जेको असां अॼु मज़ो कयो आहे इहो कॾहिं न कयो आहे छो न कयो आहे छो त असांजी हिकु हिकु जोड़ी वेंदी आहे हिन दफ़े असां सॼी बस कराई आहे ॾाढो मज़ो अची वियो पिकनिक ते रांधियूं कयोसीं मोबाइल ते गेम खेॾासीं हिकु ॿिए सां पंहिंजो ॻाल्हियूं शेयर कयोसीं ऐं हिकु ॿिए जो हालु अहिवालु वरितोसीं इन लाइ असांखे ॾाढो मज़ो अची वियो असां वरी अचण जो सोचूं था साबुधाणा इन लाइ असां वरी प्रोग्राम ठाहींदासीं जय झूलेलाल